हेल्ल' अ बुं

सोर बुंदों राजु

अ दासिम बेसेबांसो जोबखो कर्सआ

दा बेबादिसो जाना दं नामा बेबायदिब्ला अ फैनोसै फैनोसै

अ बेबायदिबा जानाय नङा थारमाने कर्सखौ साफ्रोमबो माने फोरोंगिरियानो फोजोबजोबनांगोन नङाबा जोंहा नै प्रि टेस्ट फैगासिनो दं आरो प्रि टेस्ट जों लोगोसे मेथ्रिक आनजादआथ' जानोसैआनो बेबायदिब्ला जानाय नंला बेखौ जोङो इयुनाव सावरायलायनोसै नामा गाबोनफोरनो गाबोन

जायो बेब'स्थाखौ आं हारसिं लानो हानाय नङा बेखौ माने स्थाफआव मोनसे मेनेजिं लिंनोसै आङो बे मेनेजिंनि गेजेरजों आङो माने फोरमायसिगोन आरो बिथांखौ खावलायनांगोन खावलायनायजों लोगोसे बिथांनो मोनसे जोङो माबा होनो नांगोन बेखौ अ नोंथांमोनाथ' माने सेम माबा जाबायथ' सेम बेथ्स जाहैबायथ' बेखौ नोंथांमोना बेखौ जेबो रिस्क लानो नाङा आङो स्टाफनि मोनसे मिथिं लिंनोसै इमिदियेट इमिदियेट गाबोननो लिंनोसै आङो बेनिफ्राय बेवहाय जमायै सावरायलायनोसै सावरायलायनानै आरो बिनि गेजेरावनो आङो बिनि दाइत्थ'खौ बांसिनै लानानै बिथांखौ जरै नारसिनसिगोन आरोखि नङा होनबा बेबायदिनो जाथोंसै नङा होनबा अ दे दे गोजोन्थों दे दे औ दे साबायखर